असें शुरू कशा गै डोगरी बोलना सिक्खी ते साढ़े मां प्यो नै बी डोगरी बोलना सिक्खी ही ते असेंगी बी डोगरी बोलना आंदी ऐ इयै ओह्दे बाद जेल्लै साढ़ा ब्याह् होआ ते भी अस डोगरी बोलदे ते ओह्दे बाद जेह्ड़े साढ़े बच्चे होए ते बच्चे जेल्लै जुआन होए अस डोगरी गै उनेंगी बोलांदे हे जेल्लै स्कूल गे एह् स्कूल उत्थै इंगलिश पढ़ांदे जादै हिंदी नेईं पढ़ांदे डोगरी सखांदे हर घर अस बोलने होन्ने कि बच्चो डोगरी बोल्लि बच्चे डोगरी नेईं बोलदे बोलदे की मम्मा मैडम असेंगी मारदी ऐ मैडम बोलदी स्कूल की भई असें हिंदी गै बोलनी इंगलिश बोलनी हिंदी बोलनी डोगरी नेईं बोलनी बाकी साढ़े मां प्यो जेह्ड़े ओह्बी डोगरी गै बोलदे हे अस बी जेह्ड़े डोगरी गै बोलदे हे बच्चे बोलदे नेईं ते असें आक्खना कि जियां हून न्यूज़ आंदिय़ां डोगरी आंदियां कोई चन्न जेह्ड़े डोगरी दे आंदे सारा किश डोगरी दा ते डोगरी नेईं बोलनी खबरां चलदियां जेह्ड़ियां अस आक्खने कि डोगरी दियां कताबां औन उनें ई डोगरी पढ़ान लखान सारा किश ओह् मतलब हिंदी डोगरी गै बोलन ते डोगरी अज्जकल दे बच्चे बोलदे निं हैन डोगरी नेईं किश ते आखदे मैडम डोगरी नेईं बोलनी ते मैडम असेंगी मारदी ते